छवीह मई ॿ हज़ार वीह अरिड़ह अगस्त ॿ हज़ीर अरिड़ह तेरहं अप्रेल उणिवीह सौ पंजानवे ॿारहं फरवरी उणिवीह सौ टियासी पंज सितंबर उणिवीह सौ चोरियासी